جی ہاں میں ہندوستان کے ریاست اور فلاح و بہبود کی خبروں میں دلچسپی رکھتا ہوں میں موازنہ کرتا ہوں کہ کس طرح کے اقدامات اور پالیسیاں ریاستی حکومت اپنا رہی ہے تاکہ عوام کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے میں عموماً روزانہ کرنٹ افیئر کی خبریں مختلف اخبارات سائٹس اور سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تاکہ معلوماتی معلومات بنی رہے جیسے جیسے ہمیں مختلف شعبوں کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے ویسے ہماری دلچسپی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے جیسے ریاستی خبریں سماجی خبریں فنون سے ریلیٹڈ خبریں کھیل اور علم و فن وغیرہ اس طرح کی خبریں ہمیں معاشرتی حالات اور موجودہ معاملات کی سمجھ میں مدد فراہم کرتی ہیں میری رائے یہ ہے کہ عوام کو مختلف میدانوں کی مکمل اور منصفانہ خبروں کا علم ہونا بہت اہم ہے تاکہ وہ خود کو اور اپنے معاشرتی موقف کو بہتر بنا سکیں